हांव जेन्ना एक कथा बरयता ना जाल्यार कविता बरयता तेन्ना हांव आजू बाजूच्या लोकांक पळोवन त्या कथेन हाडटा आमी मनशांच्या अस्तित्वाचो वर्णन हांव प्रोग्राम पळोवन आमकां एक नॅगेटीव्ह कॅरेक्टर आसा आनी एक पॉझीटीव्ह कॅरेक्टर आसा हेची जाणीव जाता सो जेन्नाय हांव कथा बरयता तेन्ना हांव एक नॅगेटीव्ह कॅरेक्टर आनी एक पॉजीटीव्ह कॅरेक्टर दाखयतां पॉजीटीव्ह कॅरेक्टर सदांच एक लढाई किंवां आनीक कितें काम सदांच तो जिंकता आनी नॅगेटीव्ह कॅरेक्टर कसो आमकां फाटी ओडटा ती कामां करताना हे हांव दाखोवपाचो प्रयत्न करतां जेन्ना हांव कविता बरयता जर ती कविता एका मनशा बद्दलूच आसा जाल्यार हांव त्या मनशाचो स्वभाव कसो आसा तेची उलोवपाची पध्दत तेचें वागपाचे तो काम करताना तेची शिस्त कशी आसा आनी तो ती शिस्त दुसऱ्यां कडेन कशी वागता तो दुसऱ्यांक कसो आपल्या समोर वागयता हेचे बद्दल सुद्दां हांव सगळे स्टडी करुनूच हांव बरयतां